गुड आफ्टरनून कोण उलयतात आं सांगांत हय

सामकें सामकें हय म्हादय ही आमची लायफ लायन न्हय आमची लायफ लायन ती

आमच्या कडल्यान किदें जाय तें सांगात म्हादई खातीर आमी केन्नाय तयार आसात पळय आंदोलना खातीर सरकारा केन्नाच फटींग करचो ना आमकां किद्याक ना सरकाराचें मत फक्त मता पुरतें तांकां म्हादय लायफ लायन काय किदें कांयच पडलें ना तांकां लोकांचेय पडलें ना सरकाराक आमी आमी आमगेली म्हादय आमीच सांबाळपाची आमी सरकाराचेर पातयेवन रावपा जायना सरकाराचेर पातयेवन रावन कांयच फायदो ना किद्याक ते आमकां मतां जाय म्हणटगी ते खंयी वतले हय पळय सामकें सगल्या गोंयांक गोंयांक सगल्या पयल्या म्हादय प्रत्येका जाय पूण सरकार वयल्यान दाखयता पूण जाय तशें एक्टीव ना हो फॅक्ट आमी आमी पळय आमी एक एन जी ओ म्हूण आमी एक्टीविस्ट म्हूण थंयच्या कितल्याश्याच जाणां मेळ्ळें खूब फायंड आवट केलें तेंचे कडेन चर्चा शी केली थंयी बी तशेंच जालां थंयी बी जनरल लोक पळय आसा तांकां तें व्हडलें पडून गेल्लें ना तांकां ना ना थंयी बी सरकाराकच चड जाय सरकाराक चड जाय भशेन तें उदक दुसरे कडेन डायवर्ट करून थंनच्या मतांचेर तांगे दोळो आसा लोकां पेक्षा म्हणजे व्हडलेशें आमचें दुख्ख तशें तांचें दुख्ख

हय हय हय हय जातलें सामकें सामकें सामकें थंय जर गेलें हांगा उदकच नासतलें पुराय गोंय सुकें जातलें किद्या वयर उदक आडयता तें मागीर वतलेंच अशें ना करया करया करया तुमी तुमी तुमी येता तेन्ना तुमी डेट थरयात आमकां सांगात कसलें काम दवरून आमी येतात आमी फूल टीम येता फूल टीम येता केन्ना सांगात तुमी तुमी सांगात प्रायोरिटीचेर म्हळ्या आमी कसलेंय काम दवरतात आं चल बरें ओके ओके ओके या बरें बाय बाय बरें आं थँक्यू